मुंहिंजे एरिया में एॾा कई सारियूं प्राक्रतिक शयूं आहिनि जीह वण पेड़ पोधा अहु पहाड़ी एरिया आहे त पहाड़ीअ में छाहे की अगरि असां ॿाहिरि घुमण माण्हूं जेका माण्हूं चाहि था ॿाहिरि गर्मियुनि जे मौसमु में घुमण लाइ अचनि त उन्हनि लाइ कुझु होटल कुझु घुमण जी अहिड़ियूं जॻहियूं ठाहे था सघूं जिथे हुननि खे मज़ो अचे ऐं हुनसां माण्हूनि जो वापार बि वधंदो जेका माण्हूं घुमण अचनि हुननि लाइ ऑटो या रिक्शा जी सेवा उन सां रोजगार वधंदो जे होटल में ईंदा हुननि होटल में खुलंदी आसे पासे माण्हूनि खे रोज़गार मिलंदो त इअं अलॻि अॼु मार्केट खुलंदो मार्केट कपिड़ा जूता जोकी अगरि हिकु जॻह असां खोलिंदासि त हिकु बि होटल ठवंदी उन आस पास त पोइ धीरे धीरे चंङियूं होटलयूं ठई वेंदियूं त हुन सां टूरिस्ट वो इस्तेमाल थी थो सघे मुंहिंजे एरिया में